हम आपके यहाँ से खाना मंगाए थे खाना आप भिजवाए थे लेने वाले लेकर आए थे खाना गिराए नहीं थे धन्यवाद खाना ल भेजने के लिए खाना मैं देखती हूँ क्या है खाना में है दाल चावल सब्ज़ी रोटी भी है दाल में देखें छौंक लगा है जीरा का है छौंक लगा है लहसुन मिर्च का तड़का है खाना बहुत अच्छा है दाल तो उसके बाद खाना में वह है पापड़ है भजिया भी है उसके बाद आलू आलू का पकौड़ा भी है ब्रेड पकौड़ा है खाना भेजने वाले को बहुत धन्यवाद आपका हलवाई भी बहुत अच्छा है खाना इतना अच्छा बनाते हैं खाने खाने में कितना स्वादिष्ट था हम पेट भर खा लिए हमारे बच्चे भी खाएँ बहोत खुश हो गए हैं कि कहाँ से मम्मी मंगाए खाना धन्यवाद आपको खाना अच्छे से भेज दिए एको गिरा नहीं था सब टिपिन में पैक था खाना आपको